क'कराझार जिल्लायाव खामानि मावनाय आरो जिउ खुंनायनि गुबै फुंखाफोरा गामियारि ओनसोलनिआ बेफोर बायदिनो आबाद मावनानै जिउ खुङो बेफोरबायदिनो हिनजाव माहारिआ जि जोम दानानै जिउ खुंनायखौ नुबोनो मोनो गावारि खामानि मावनायफ्रावबो बेफोर बायदिनो आखायजों मावनायखौ नुबोनो मोनो मानसिफ्रा बेबायदिनो प्राइभेट साख्रिनिफ्राय सरखारि साख्रिफोरखौ लुगैयो बेफोर बादिनो जोंनि जिल्लायाव बेखार जानायफोरखौ गोबांआनो नुनो मोनो खायफाबा सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय बेफोर बायदिनो गामियारि ओनसोलाव आबाद मावनानै जायो हिनजावफोराबो बिबादिनो दानाय लुनाय आरिजों बिदिनो जिउखौ खुङो